ہلو السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سرفراز صاحب بول رہے ہیں اور میں میرا نام محمد شاہد ہے میں جلال گڑھ بیگم پور سے بول رہا ہوں اور میں ایک سال سے کافی پریشان ہوں مجھے شہر میں پورنیہ شہر میں زمین لینی ہے تو کئی لوگوں سے میرا رابطہ ہوا لیکن سبھوں نے مجھے دھوکہ دیا لیکن آخر میں میرے بھائی نے آپ کا نمبر دیا ہے اس لیے میں آپ سے رابطہ کیا ہوں مجھے زمین چاہیے مین شہر میں آپ اس فلڈ میرے پاس تو بجٹ دس لاکھ کا ہے اور ہم کو جو زمین چاہیے مین جگہ پر

مجھے اس کا میں شہر کی زمین لینا چاہتا ہوں اور شہر میں مین جگہ پہ اچھا تو بجٹ میرا بڑھ جائے گا کوئی دقت نہیں ہے لیکن میرا فوکس شہر کی زمین ہی ہے تاکہ آبادی زیادہ ہو اور ساری قسم کی سہولتیں ہوں اور تاکہ وہاں پر میرا نیچے میں اچھے سے کرایے کا روم بن سکے اور اوپر میں اپنے رہنے کے لیے اچھی سی انتظام ہو سکے ایک نمبر میں تو سا ہو اس بار بھی میں جگہ ملو یہ نمبر میرے بھائی نے دیا ہے مجھے بتایا تھا کہ میں کافی سال پریشان ہوں اور کئی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے لاسٹ میں انہوں نے بتایا آپ کے بارے میں یہ نمبر لو اور ان سے رابطہ کرو ان کا تعلق بھی اسی کام سے ہے اور یہ بہت اچھا انسان ہے یہ تم کو دھوکہ نہیں دے گا ٹھیک ٹھیک السّلام علیکم ورحمۃ اللہ